हेलो जी कहल जाउ हँ हँ देखिऔ मैथिलीके फिल्म जे तऽ बनब बहुत पहिने बहुत दिनसंँ बनैत छै कोनो ई तऽ नहि छै आइ बनै लागलै हँ बहुत प्रसिद्ध फिल्म सभ छै जे किछु नाम सुननहुँ होयब अहुँसभ ममता गाबै गीत सिंदूरक लाज कन्यादान वगैरह सभ रहै देखिऔ असलमे होइत छै की मैथिली सिनेमा बनयबाक लेल बहुत लोक इच्छुक छथि बहुत लोक प्रयासरत भी रहैत छथिन हमहुँ सभ जेना प्रयास मने कै रहल छी कोशिश कै रहल छी जेकि एकरा मतलब एहि भाषाकेंँ छै जे एगो बढ़िआँ मने प्लेटफ़ॉर्म भेटै लेकिन होइत छै की तऽ मैथिली भाषाकेंँ विस्तार ओतेक नहि छै ओतेक समर्थन नहि छै चूँकि सिनेमा सभ जे छै ओतऽ अहाँकेँ आर्थिक दृष्टिकोणसंँ नहि ओकर कोनो भी चीज हँ हमहुँ सभ ई प्रयास करैत छी जेकि सिनेमाके माध्यमसंँ एक अपनसभक जे कल्चर छै ओ बहुत विकास मने दबि रहल छै जेकि हमसभ सिनेमामे ओहि चीजके कनिटा सामने आनियै सङ्गे जे छै मतलब मैथिलीके कनि विस्तार भी होय बढ़िआँसंँ प्रचार प्रसार भी होय लेकिन मूलमे दिक़्कत ओएह छै जेकि कलेक्शन नहि भए पाबैत छै ओहन रिटर्निङ्ग जी

लेकिन ओ ओ तऽ ओ बात तऽ सभ दिनसंँ रहबे कयलै आ अखनो छेबे करै अखनो जे छै मानि लिअ कि अखन हाल फिलहालमे नया नयामे अखन आब चलि एलै हँ ओ छिकै की समय छियै वेब सिरीज सभ जे छै काफी बनि रहल छै ओहि क्रममे अपना मैथिलीमे भी एकटा बनल हँ नाम सुनले होयब ने हँ तऽ देखिऔ हँ बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाइ परमे जे छै से अखन निर्माणाधीन छै तऽ ओ फिल्ममे एकटा बात छै ने हमसभ तऽ बनेबे करबै आ बनबैते छियै लेकिन कनि एक रति जनमानस भी छै जे सहयोग चाही सभ समर्थन सहयोग तखने ने हँ ई बात तऽ सभ बुझैत हेबै ने जेकि आर भाषाबला जेना हुए हमरासभक एकेटा उद्देश्य अछि जेकि मैथिलीके प्रचार प्रसार हुए अहूँकेँ बहुत बहुत धन्यवाद अहुँ एहि पाछाँ लागल छी